हेलो जी बोल रहा हूँ भाई साहब जय श्रीराम बस बढ़िया है साहब बोलिए जी जी बिल्कुल सौ से डेढ़ सौ ट्राली जी जी बनवा देंगे कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ समझ गया हूँ हूँ जी जी जी बिलकुल

हूँ जी सब मिलेगा आपको सर वेल्डिंग वगैरह सारा मिलेगा हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर अपने पास तीन वेल्डिंग मशीन है गैस कटर वगैरह है आरे वगैरह हैं सारी सुविधा है सर और हमारे पास वैसे भी ट्रालियों का काम चलता ही है सर देखो एक्चुअली टाइम तो क्या है एक ट्राली बनाने में सात से आठ दिन लगता है और अपन अगर दिन रात करते हैं जैसे दिन और रात में भी अगर करते हैं ओवरनाइट करके तो कंप्लीटली ट्राली आपको चार रोज में एक पड़ जाती है

हाँ हो जाएगा इतना समय वो कम भी हो जाएगा देखो वो कुछ ज्यादा भी हो जाए ऊपर नीचे समय का अपन कुछ भी एकदम डिसाइड नहीं कर सकते पर सर समय ही है क्या पता कब क्या हो जाए तो कुछ भी नहीं कह सकते इसलिए फिक्स नहीं बता सकते हैं हम आपको हाँ इतने दिन में हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं इतने दिन में ट्राली बना के दे सकते हैं नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है वो कोई इशू भी नहीं है उसका अपन तो ठेके में भी करवा लेंगे ठेके में भी क्या है कि अपन जैसा दिन में करते हैं वैसा रात और दिन अलग अलग मजदूर अलग अलग मशीनों का अपन उपलब्ध करा देंगे तो वो तो अलग अलग एक दिन में जैसे एक दिन में हम चार रोज में एक ट्राली हो रही है चार रोज में दो ट्राली भी होएगी अगर अलग अलग मजदूर काम करेंगे दो दो दो दो तो हाँ

हाँ नहीं तो अपन अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो छ महीने में हम पूरा कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हाँ अरे ट्राली में क्या जो भी आपको ट्रम्प कंप्लीट जो ट्राली बनती है वो बना के दे देंगे आपको और आपका आप क्या चाहते हो कैसी ट्राली चाहते हो ये आप बताओ हमें के हम हमें इस प्रकार की चाहिए ऐसे मॉडल में ट्राली चाहिए या सिंपल चाहिए डिजाइन में चाहिए नहीं वो तो हो जाएगा जैसे अपन जिस हिसाब से आप हमें पेमेंट दोगे उस हिसाब से माल आ जाएगा कि इतनी ट्राली का माल लाना है इतनी ट्राली करना इतना समय लग गया है तो सर आप अगर टाइम हो तो आप अगर शॉप पर आ जाएं तो अपन बैठके यहाँ डिटेल में बात कर लेंगे मैं आपको सारी चीज़ें समझा भी दूँगा ओर आपको माल का एक एक सैंपल भी बता दूँगा कि भैया ये फर्श है ये चद्दर है ये डाले की चद्दर है ये फटिये की चद्दर है ये पाइप है यह चैनल है ये सब बता दूँगा मैं आपको और फोन पर क्या क्या बताएंगे सर एक ट्राली अगर अपन हल्की से हल्की बनवाते हैं तो एक साठ तक बनेगी और हैवी से हैवी ट्राली बनाएंगे तो दो लाख तक की पड़ेगी ठीक है सर ठीक है ठीक है सर जय श्री राम